मां कल्याण शहर में रहंदो आहियां कल्याण शहर में घुमण लाइ चारि पंज जॻहियूं आहिनि हिकु मार्केट आहे बाज़ारि आहे ॿियों हिकु मॉल आहे मैट्रो मॉल ऐं हिते गणपति गणेश घाट आहे गणेश घाट ते ख़ाली समुंड जे किनारे थलो ठहियल आहे माण्हू शाम जो हुते वेंदा आहिनि वॉक कंदा आहिनि सैरु कंदा आहिनि ॿारनि लाइ घोड़ा गाड़ी आहे ऐं हुते मस्तु पेकी भुटो पकोड़ा वड़ा इहे सभु मिलंदा आहिनि माण्हू शाम जो सैरु कंदा आहिनि हिन जो आनंदु वठंदा आहिनि ॿियो आहे हिकु देवी जो मंदरु उहो आहे दुर्गाड़ी हुन दुर्गाड़ीअ जे मथां नवरात्री में नव ॾींहं मेलो लॻंदो आहे जंहिं माण्हू धर्मात्मो आहिनि हर मंगल ॾींहुं ऐं ॼुमें ॾींहुं उन देवीअ जे मंदर में वञी दर्शन वठंदा आहिनि हुते बि भीड़ जमा थींदी आहे कल्याण में अहिड़ा टे चारि पंज शहर आहिनि